बहुत बहुत धन्यवाद भय्या मुझे मेरी यह जगह पर पहुंचाने के लिए आराम से अपने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई थी हाँ जी भय्या मेरे पास कैश पेमेंट नहीं है तो आप अपना मुझे पेटीएम या गूगल पे हो सकता है ये बता सकते हैं क्या जी सर पेटीएम होगा ओके भय्या कितना पेमेंट हुआ है दो सौ रुपये ठीक है भैया आप अपना मुझे स्कैनर शो करेंगे या फिर मैं मोबाइल नंबर पर फ़ोनपे करूँ आप को जब स्कैनर शो करेंगे जी भय्या आप अपना स्कैनर शो कीजिए मुझे जी भय्या ये भय्या मैंने आप को दो सौ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं थैंक यू भय्या